مجھے بائکنگ شروع کرنے کا شوق تب ہوا جب میں اکثر لوگوں کو کھلی ہوا میں رائڈ کرتے دیکھتا تھا ان کا آزادی کا احساس سفر کا لطف اور موڑ پر نئے منظر دیکھنے کا جذبہ مجھے بہت انسپائر کرتا تھا ایس آہستہ آہستہ میں بھی چھوٹی رائڈس سے شروع کیا اور پھر یہ شوق جنون میں بدل گیا ہر رائڈ کے بعد ایک نئی انینرجی ملتی تھی اور زندگی سے ایک نیا رشتہ محسوس ہوتا تھا گزشتہ کچھ سالوں میں بائکنگ میری لائف اسٹائل کا حصہ بن گئی صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک تھیریپی جیسی اب ہر رائڈ میرے لیے ایک نیا تجربہ ایک نئی سیکھ اور ایک نیا راستہ ہوتی ہے